ہلو میم میں نے آپ کے یہاں سے نا ابھی کچھ دن پہلے ہی کچھ بک خریدی تھی تو مجھے نا وہ ایکسچینج کروانی ہے تو آپ ایکسچینچ کر لو گے میم پلیز ایکسچیج کر لو میرے اتنے سارے پیسے ویسٹ گئے تھے دو تین بک ہی تو لی تھی میں نے وہی چینج کر لو آپ ہم نے تین بک لی تھی اور میرے کو نا اس کے بدلے کوئی اور سی بکس چاہیے میم ایک نہیں میم تین بک ہیں آپ میرے پیسے اتنے ویسٹ جائیں گے پلیز آپ کر لو میم میں نے یوز بھی نہیں کی ہیں ابھی بک ساری ایسے رکھی ہیں لا کر ایسی رکھ دی تھی جی اس میں میم ہو جائے تو میں نے یوز ہی نہیں کری وہ ایسی رکھی ہیں صحیح ہے مطلب بالکل نا پھٹی ہے نا کیسی مطلب صاف بالکل ایسے رکھی ہوئی ہیں آپ چینج کر لیتیں یس میم آپ اچھا کس ٹائم آؤں میں اوکے میم اور کس ٹائم آؤں میں آپ کے پاس کل شام میں شام میں کس ٹائم میں شام میں زیادہ فری نہیں رہتی ہوں ساڑھے سات بجے کے قریب آ جاؤں میں آپ کے پاس اچھا ہاں میں آٹھ بجے سے پہلے پہلے آ جاؤں گی اوکے میم تو میم میں کل آ جاؤں گی پھر آپ کے پاس یس میم اوکے میم میں آتی پھر آپ کے پاس کل ٹھیک ہے تھینک یو